گڈ مارننگ سر جی سر میں لیپ ٹاپ صحیح کرتا ہوں آپ کو کیا صحیح کروانا ہے سر کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی اچھا اچھا سر ہینگ کر رہا جی سر بالکل ہیک صحیح ہو جائے گا جی جی ہو جائے گا بالکل ہو جائے گا جی سر تب آپ آپ تو جو ہے دیکھنے کے بعد ہی جو ہے اس کو بتائیں گے کتنا خرچہ آئے گا اس میں

جی جی سر سر لیپ ٹاپ کہاں پہ ہے لائے ہیں ساتھ میں لیپ ٹاپ سر اچھا اچھا تو دکھائیے مجھے لیپ ٹاپ دکھائیے تھوڑا سا جی سر سر تھوڑا انتظار کیجیے میں اس کو دیکھ کے بتا رہا ہوں

دو منٹ انتظار کیجیے پھر دیکھ کے بتا رہا ہوں ابھی اس کو دیکھنے کے بعد ہی بتاؤں گا اس میں کیا خرچہ آئے گا جی سر سر اس میں جو ہے اگر کچھ اور جو ہے دیکھ لیتا ہوں لیکن اگر اس میں کچھ اور سامان خراب ہوا تو اس کا الگ سے خرچہ آئے گا سر ٹھیک ہے سر اب دیکھ دیکھ لیتا ہوں تو پھر بتاتا ہوں اس میں جی سر اگر سامان کچھ خراب نہ ہوا صرف اس کی ریپیرنگ کرنی ہے تو قریب دو ہزار روپے تک بن جائے گا وہ اور اگر کچھ سامان لگا اس کا الگ سے تو پھر اس کا چارج الگ سے لگے گا سامان جتنے کا ہوگا سر جی سر جی سر گارنٹی رہے گی اس کی آپ بےفکر رہیں جی سر مطمئن رہیں نہیں نہیں پھر ان شاء اللہ ہینگ نہیں کرے گا وہ اس میں پھر کوئی دقت نہیں آئے گی آپ کو بنوانے کے بعد جی جی سر اور کوئی سر کوئی سیوا کر سکتا ہوں آپ سر سر اس میں دیکھ لیا ہوں میں سر اس میں کوئی زیادہ خرابی نہیں ہے بس اس میں جو ہے سافٹ ویئر پڑے گا جی سر اس کا خرچہ قریب سر جی پانچ ہزار تک کا آ جائے گا جی جی سر تو پھر دے دیجیے میں اس کو پھر دے دیجیے گا میں صحیح کر کے اس کو دے دوں گا سر اب اس میں قریب جو ہے کل تک کل تک مل جائے گا آپ کو کل شام تک آئیے سر ٹھیک ہے سر اوکے شکریہ سر شکریہ